मैं मैरे जीवन में काफ़ी जगहों पर घूमा हूँ जिनमें मुझे सबसे खूबसूरत है पास में स्थित बैकाल झील की मिलए इस झील के बारे में मेरा अनुभव बह निम्न प्रकार है इस झील में पानी सुबह और शाम बड़ी कोमलता से और बहता है जिससे इसका पानी बहने पर हमें बहुत अच्छा लगता है इसका पानी इतना साफ़ है की इसमें किसी भी प्रकार के किटाणु को भली भाँति देखा जा सकता है और इस झील के किनारे बैठ कर अलग ही महसूस होता है